हेलो हेलो हँ हँ बोलू हमे जे अच्छा होतै जे मतलब ठीक रहतै ओकरे ने देबै भोट जे मतलबके काजकाम जे समयपर करि देतै जे घुसखोर होतै थोड़े ने ओकरा देबै अहाँ ककरा देबै उँ नहि हमे जे अच्छा होतै ओकरा देबै जे अपना मतलब गामके विकासके लिए सोचतै ओकरे ने देबै अइसे थोड़े ने ककरो दऽ देबै भोट सोचि समझिके देबै कि हुँ

के किनका देबै भोट ओ राजेन्दर मुखिआके ओ अच्छा ओ अच्छा मुखिआ हइ ओ तऽ ठीके हइ तऽ अहाँ दऽ देबै अपन भोट हम तऽ नहि देबै हुनका ओ हमरा पञ्चाइतके नहि ने छथिन जे हमर पञ्चाइतके हेथिन हम हुनके ने देबै भोट जे अच्छा हेथिन हुँ कि हँ तऽ ओ हम देबै ललित मुखिआके भोट हँ सरिता सिंह बालीके हँ ओ बहुत अच्छा छथिन गरीबके मदति भी करै छथिन अहूँ ओकरे देब हुनके देब

हँ हुँ जे विकास कएले हेथिन हुनकरे भोट देबै हुँ जे पूरा गामके बारेमे विकासके लिए सोचथिन हुनकरे देबै घुसखोर आओरके नहि देबै भोट के राजेन्दर मुखिआ अच्छा हइ हँ नहि हुनका नहि दैब हम हिनके देबै ललित साहनीके बहुत अच्छा छथिन एकबेर फोन करबै करै छिए तऽ तुरन्त आबि जाए छथिन मदतिके लिए नहि हिनकरे देब ललित साहनीके हुँ हुँ बाजू हँ बाजू नहि नहि सरिते कुमारीके देबै भोट हँ

ठीक हइ तऽ रखै छी